ہندوستان کی سیاست اور سیاسی جماعتوں کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک قیصر صاحب ہیں ہمارے یہاں ایک پی ایم ہیں جو اس میں ایم ایل اے میں ایم ایل اے ہیں جوکہ بہت اچھے ہیں نیک دل ہیں خلوص مند ہے بہت اچھے ہیں جو ہمارے گاؤں میں آتے جاتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے بہت سے لوگوں کو مدد بھی کی ہے بہت سے لوگوں کو بہت چیزوں سے مدد کی ہے پیسہ سے کپڑوں سے گاج سے بیڑی سے ہر چیز سے وہ مدد کیے ہیں اور میرے گاؤں میں جب بھی آتے ہیں تو میرے گاؤں میں میرے گاؤں کے لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں میرے گاؤں کے ایک ہے میرے گاؤں میں جو مکھیا ہے ان کے یہاں جب بھی وہ آتے ہیں گاؤں کے جتنے لوگ ہیں ان کے یہاں سب جاتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں ان کے گھر ان کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں ان کے پرویوار بھی بہت اچھے ہیں اور جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کے کچھ غریب لوگ ہیں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کے کچھ غریب لوگ ہے جوکہ غریب لوگ بہت نہایت ہی غریب ہے ان کو بہت سارا وہ مدد کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں بھی آتے ہیں نا وہ بہت سارا مدد کرتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا نام روشن کرتے ہیں اور بہت اچھے ہیں ہم لوگ کا یہی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگ اپنی طرف سے بہت زیادہ ان کو دعائیں دیتے ہیں دعاؤں سے ان کو ںوازتے ہیں جب وہ مدد کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ان کو دعاؤں سے نوازتے ہیں اور جب وہ ہمیں ملیں گے تو ان سے یہی پوچھیں گے کہ آگے کیا کیجیے گا جب وہ ہمیں ملیں گے نا تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آگے کیا کیجیے گا تو ان سے پوچھ کے اور جب ان کا زیادہ مطلب آگے بڑھنے کا یہ ہوگا تو ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اور ہمارے گاؤں کے لوگ سب کھڑے ہوں گے آس پڑوس کے جن کی بھی وہ مدد کیے ہوں گے وہ سب کھڑے ہوں گے تاکہ ان کے ان کے اچھے دن آ جائے اور ان کے برے دن ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کو بھی ہم لوگ کے بھی اچھے دن آ جائیں کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ تاکہ وہ بھی ہم ان کا مدد کریں وہ میری مدد کریں یہی ہم پوچھیں گے ان سے تو ان سے پوچھ کے اور پوچھ کے اور جو ان سے پوچھنے کے بعد اپنا کچھ ایسا فیصلہ ہوگا جو وہ ہم کو بتائیں گے اگر وہ کوئی چیز میں بولیں گے ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے